नमस्कार जी हाँ सर बोलिए अभी चेक करवाकर बताता हूँ सर

वह है नहीं अभी कोई फिक्स नहीं है वह जयपुर से आती है जब ट्रांसपोर्ट हो जाएँगी जब बता देंगे हम हाँ जी करवा दीजिए पेमेंट एडवांस करेंगे तो हो सकता है किसी दूसरे पहुँच जाए इसलिए आप हमारे दुकान पर आकर ही रख दीजिए नौ बजे तक और बुक की प्राइज आपकी होगी तीन सौ चार सौ रुपये दोनों को मिलाकर अभी चेक करवाकर बताता हूँ हैलो वह बुक है नहीं टेंथ की नहीं है नाइन्थ की है ओके सर थैंक्यू सर